जि'यां हर इक मतलब कि जेह्ड़ा एह् छड़ा जम्मू दे जि'न्ने बी एह् ग्रांऽ बगैरा जेह्ड़े बी इलाके हैन उं'दी डोगरी च जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ ओह्दे च थोह्ड़ा थोह्ड़ा मतलब कि जि'यां फर्क ऐ जि'यां प्हाड़ी लोक न ओह् थोह्ड़ी प्हाड़ी च डोगरी बोलदे न ते जेह्ड़े न थोह्ड़े रियासी आह्ली साइड रैहंदे न ओह् थोह्ड़ी अपनी अलग बोलदे न मतलब कि जि'यां मानसर आह्ली साइड होइये जेह्ड़े उप्पर जेह्ड़े रामबन बगैरा एरिया न सुंदरबनी उद्धर थोह्ड़ी अलग भाशा च बोली जंदी ऐ डोगरी भाशा किश लोक मतलब कि जि'यां इद्धर खलके लाके च जि'यां अखनूर आह्ली साइड रैहंदे न जि'यां उं'दे च मतलब रिमिक्स चलदी ऐ जि'यां डोगरी किश लोग इ'यां भी फ्ही बगैरा एह्कड़ी भाशाएं दा बी यूज़ करदे न मतलब कि किश हर इक भाशा च मतलव कि थोह्ड़ा थोह्ड़ा मतलब कि जेह्ड़े अलग अलग जम्मू च जि'न्ने बी क्षेत्र हैन ग्रांऽ बगैरा हैन उं'दे च थोह्ड़ी थोह्ड़ी डोगरी भाशा च मतलब कि थोह्ड़ा थोह्ड़ा फर्क ऐ गै किश मतलब कि प्हाड़ी च जेह्ड़े प्हाड़ी मतलब कि उं'दे जेह्ड़े शब्द न ओह् थोह्ड़े अलग यूज़ करदे न ते जेह्ड़े मेन मतलब थोह्ड़े खलके लाकें आह्ले न ओह् थोह्ड़ा अलग यूज़ करदे न होर मतलब कि इ'यां गै मतलब कि जेह्ड़े प्हाड़ें आह्ले लोग न ओह् थोह्ड़े मतलब कि जेह्ड़े उं'दी प्हाड़ी भाशा ऐ उं'दे च थोह्ड़ा डिफरेंस ऐ जेह्ड़े बाकी लोग दी भाशा ऐ उं'दे च थोह्ड़ा सारें मतलब कि ग्राएं च थोह्ड़ा थोह्ड़ा फर्क भेद ऐ जम्मू आह्ले जेह्ड़ी डोगरी ऐ जम्मू लाकै दी ते ओह् थोह्ड़ी अलग ऐ ते थोह्ड़े उप्पर चली जाओ तुस रामबन बगैरा होर जेह्ड़े उद्धर उधमपुर बगैरा रियासी आह्ले न उं'दी थोह्ड़ी डोगरी भाशा च उं'दे च बी थोह्ड़ा फर्क ऐ किश लोग मतलब कि जेह्ड़े प्हाड़ें प्हूड़ें आह्ली साइड रैहंदे न उं'दे मतलब कम्म काज बी अलग न कन्नै गै उं'दी भाशा भूशा बी थोह्ड़ी उं'दे रिलेटिड गै होंदी ऐ ते जेह्ड़े इद्धर दे न इं'दे बी थोह्ड़े जि'यां मतलब अपने कम्म काज दे रिलेटिड अपनी भाशा उं'दी थोह्ड़ी बोल चाल च फर्क ऐ होर जि'यां मतलब कि अगर किश लोग जेह्ड़े अपने मतलब कि थोह्ड़े लोग इ'यां अलग अलग भाशा यूज़ करदे न जि'यां अगर जि'यां पंजाबी बगैरा उं'दी बाकी भाशां न ते इ'यां गै डोगरी भाशा ओह् बी थोह्ड़ी अपनी अलग अलग यूज़ करदे न वर्ड ते इ'यां गै इं'दे बी मतलब किश वर्ड ते सेम गै होंदे न किश होंदे अलग अलग मतलब कि इक दूऐ दी गल्ल ते समझी गै लैंदे न पर कोई कोई वर्ड गै होंदे जेह्ड़े नेईं समझ आह्ग मतलब कि बड़े रेयर होंदे न ओह् बी वर्ड पर मैक्सिमम इ'यां लोग ते इक दूऐ दी गल्ल गी समझी जंदे न ते होर भाशा मतलब इ'न्नी जादा डिफरेंस बी निं ऐ कि उं'दी मतलब की इक दूऐ दी गल्ल गी समझी निं पान पर जि'न्ना कि जादा नेईं ते पर थोह्ड़ा बहोता शब्दें दा किश फर्क ऐ उं'दे च होर मतलब कि इ'न्ना जादा डिफरेंस बी निं ऐ वट थोह्ड़ा ऐ ऐ